गोदोनि समाव जोंनि जायगायाव लामा दालां गारि मथर गैयामोन आरो मबाइल फन फोर गैयामोन थांलाय फैलाय हान्थिनायाव बिराद प्रब्लेम जायोमोन दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव थांनाय आरो मबाइल रायलायनायाव दा जोंनि जायगायाव अनेख सुबिदा जाबाय सोरखारा बानायनानै होबाय दा जों लामा गैयामोन लामा बानायनानै होबाय दालां गैयामोन दालां बानायनानै होबाय आरो मथर गारि गैयामोन अनेख मथर गारि मोजां मोजां दिहुननानै होबाय आरो मबाइल फन जोंनाव गैयामोन मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन मोनसे जायगायाव थांनोबा रायलायनोबा प्रब्लेम मोन दा बेफोरखौ मबाइल दिहुननानै मोजां खालामनानै होबाय आरो दा बेफोरनो सुबिदा आरो सुबिदा जाबाय जोंनि थाखाय बेखिनिया बेखौनो आं बुंनानै फोजोब्बाय